हमें स्थानीय बैंक हमेशा वैसे तो सब चीज़ों के लिए सहायता करने के लिए तैयार रहता है हम अगर उनसे बजा बजाज कार्ड बनवाते हैं तो कार्ड में काफ़ी सारे बेनीफिट्स आते है हम कोई चीज़ें खरीदते है कार्ड के ऊपर तो हमें उससे भी काफ़ी फायदा मिलता है ऑफर्स मिलते हैं और रही म्यूचूअल फंड की बात तो म्यूचूअल फंड एक इनवेस्टमेंट एप होता है जिसपे हमें इन्वेस्ट करना होता है और हमें उससे फायदा मिलता है मनी के के लिए हम उसपे जितता लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे हमें उतना ही फायदा मिलेगा और पर्सनली मुझे लगता है कि म्यूचूअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको इन फ्यूचर जाकर कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती आपको म्यूचूअल फंड हमेशा ही आगे ग्रो करवाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है पर्सनली बात यह है कि म्यूचूअल फंड एक बहुत अच्छी चीज़ है आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए